पूर्णियाके सामाजिक परम्परामे मुण्डन आबै छै मुण्डनमे छोटा बच्चाके बाल हटेला जाइछे ओकरामे पूजा पाठ भोज भात सब होइ छै बच्चाके उमर पाँच सालसँ जादा नहि रहना चाहिए या जादा कम उमरके भी बच्चा नहि रहना चाहिए मुण्डन संस्कृतमे संस्कृतिमे भोज भात ब्राह्मणके ठाकुरके बुलेला जाइ छै पूजा पाठ नया कपड़ा मेहमान सबकिछु होइ छै एकदम पूरा तरहसँ भोज भात होइ छै आँ बाल हटय ला जाइ छै पूरा तरहसँ मुण्डन ककरो छठ घाट पर होइ छै ककरो मन्दिरमे होइ छै कोइ घर पर करै छै ककरो बाबा धाममे माँनले रहे छै बाबा धाममे होइ छै कोइ अपना गोसाईंके पूजा बैठाबै छै मुण्डनमे मुण्डनमे केश लैछै दादी फूआ मौसी यहि सब होइ छै मुण्डनमे आर मुण्डनमे बच्चा जोड़ा बच्चाके मुण्डन होइ छै कहीं कहीं पर कहीं कही कोइ एके बच्चाके मुण्डन करबाबै छै मुण्डनके सँ मुण्डनमे ब्राह्मणके ठाकुरके बुलाकऽ पूजा पाठ सबकिछु अच्छासँ एकदम करे लऽ जाइ छै यहि सब होइ छै मुण्डनमे पूर्णियामे ई बहुत प्रचलित छै मुण्डन संस्कृतिमे